ओ हम आयल छियै घूमय लऽ हँ हमरा गाँवके बारेमे बै बुझल यऽ जे केना छै तऽ हमरा घूमय लऽ लै चलियौ हँ हम एलिए पूर्णिआँ सँ हँ पूर्णिआ से एलिऐ यऽ हँ पूर्णिआ से एलिऐ यै कहलिऐ जाइ छियै घूमय लऽ देखिए मेहमानिए तौर पर एलिऐ घूमय लै हमरा घूमाबू हम घूमय लै आयल छियै अभी तऽ हम रूकल छियै एतहुँ बनमनखी होटलमे रूकल छियै अभी खाना आर खाइत छियै हँ गाँवमे की सब

घूमब गाँवमे की सब छै घूमय बला गाँवमे की सब घूमय बला यऽ नहि हमरा आरके तऽ शहर से एलिऐ हमरा आरके की पता गाँव घरमे कत्ते की केना छै हँ की पता लगतै गाँव घरके केना चलैत छै रहैत छै हँ नहि हमरा केना पता रहतै हम शहर पर शहरमे रहैत बाली केना हमरा पता रहतै गाँव घरके बात नहि नहि कहाँ रहत पता हमरा हियाँ ठीक छै आबै छी हम होटलमे खाना ओना खाय छियै आबै छी हमरा घूमा फिरा देब देखबै गाँव घरके की अथी छै हँ हूँ हूँ हूँ तऽ ठीक हँ ठीक छै लैके चलब हमरा आओर कतऽ कतऽ लै जाएब घूमय लै कुमारखंडके अलाबा आओर कहाँ जाएब ओ गाँवके देहातमे जे होइ छै गाँव घरके लोग केना रहैत छै गाँव घरमे

हँ तऽ आब तोरे से ने जानकारी होत हमरा की केना माहौल छै केना की छै गाँव घरके रहन सहन बाल बच्चा भी केना रहैत छै सब किछु हँ हँ हँ ठीके छै राखू